बिहारमे संस्कार लोककेँ अलग अलग छै अपन सभ जाति छै दुसाध छै ग्वारि छै जादव छै मियाँ छै सभ जाति छै अपन सभकेँ अलग अलग संस्कार छै पढ़ैत छै एके अपन पढ़यमे तऽ एके पढाइ पढ़ैत छै सभ अपन संस्कार संस्कारके बात छै की करतय तऽ अपन एतयसँ एतयसँ अपन सुपौल गेलहुँ सुपौलसँ अपन